हम जायका होटलमे फ़ोन केलहुॅं हैॅं हमरा अपन दोस्तके लेल किछु खेनाइ मॅंगेबाक अछि जाहि मे तन्दूरी रोटी पराठा पनीर मॅंगेबाक अछि हमरा हुनकर पता छनि एमएलएस कॉलेज हाटीके बगल मे हमर रिक्वेस्ट अछि जे जल्दी सॅं जल्दी हुनका खेनाइ पहुँचा दियौ